मां वेझराईअ में मोबाइल हिकिड़ो ऑफर में वरितो पर मोबाइल जी माना कहिड़ी कम्पलेंट करे कहिड़ी कम्पलेंट मां करियां केमेरा जेके फोटू मूंखे पहिरीं मोबाइल में मिलंदा हुआ क्लीअरीटी हूंदी हुई इनमें उहा क्लीअरीटी कोन्हे गाना ॿुधु गाननि मे बि उहो मज़ो कोन थो अचे जेको मुंहिंजी पहिरीं मोबाईल में ईंदो हुओ वरी अचो ॿिया ॿिया फंक्शन जेके आहिनि हलाइण में बि माना टच स्क्रीन जेका आहे उहा बि ॾाढी ॾुखी सम्झ में थी अचे त हाणे मां इन मोबाइल जो करियां छा पर ॿियूं तकलीफ़ूं त ॿुधो अञां अञां ॿियूं तकलीफ़ूं बि अथव त इन मोबाइल में ॿियूं तकलीफ़ूं अहिड़ियूं आहिनि जो उन में मेमरी बि ॾाढी घटि आहे जमा करण जी जेका तइदादु शक्ति थींदी आहे मां विडियो नथो उनमें घणा रखी सघां पंहिंजा फाइल्स घणा नथो रखी सघां पंहिंजा डाक्यूमेंट्स नथो रखी सघां चार्जिंग चार्जिंग लॻायां थो ॿीं अढाई कलाक में चार्जिंग उॾामी थी वञें ख़बर ई नथी पवे त चार्जिंग केॾां वई फोन थो लगायां हिक खे लगी ॿिए खे थो वञें अहिड़ा इनजा फंक्शन आहिनि मां हाणे इन फोन मां ॾाढो बेज़ारु थी पियो आहियां हाणे मूंखे वरी ॿियो को फोन ॾिसिणो पवंदो अञां इन जूं गड़बड़ियूं त ॿुधो आवाज़ु हेड फोन लॻायां थो त उहो बि ॿुधण में नथो अचे अहिड़ी इनजी ख़राबी आहे तकनीकी ख़राबी अथसि हाणे इन फोन जी टार्च जंहिं महिल फोन थो करियां पंहिंजे लेखे चालू थी थी वञें त इन फोन मूं मां क करियां छा ॾाढो तंगु थी पियो आहियां इन फोन मां ॾाढियूं मुसीबतूं आहिनि इन फोन में इन फोन खे न चङी तरह बराबरि ॿुधण थो अचे न चङी तरह ॻाल्हाइण थो अचे न चङी तरह इन में मां ॿिया फाइल्स डाउनलोड थो करे सघां त आख़िर इन फोन जो मां छा करियां मां बेज़ारु आहियां ॿिया फाइल बि इनमें जल्दी डाउनलोड नथां थियनि त मां कहिड़े नमूने कहिड़े नमूने फोन जल्दी मां ॿी वठां त इन मां मूंखे मुक्ति मिले ॿियो छा ॿुधायां